کیا آپ کے خیال میں بچوں کو یہ زبان سکھانا ضروری ہے کیوں یا کیوں نہیں اردو اردو زبان ایک میٹھی زبان ہے اردو زبان سے تہذیب کا پتہ چلتا ہے اردو زبان میں جب آدمی بات کرتا ہے تو بات کرنے والوں کو اور سننے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے اردو زبان ایک تہذیبی زبان ہے آج کل جو اسکولوں میں بھی بہت سکھائی جا رہی ہے اردو ایک ملی جلی زبان ہے اردو کے بہت سے رسالے آتے ہیں جس میں بہت اچھی اچھی دعائیں ہوتی ہیں بچوں کے سکھانے کے لیے بہت سے رسالے ہوتے ہیں کلمے آتے ہیں بچوں کو بولنا سی بولنا پڑھنا سکھاتے ہیں اور اس سے اردو میں کی کتابوں میں چھوٹے چھوٹے قصے بھی ہوتے ہیں جسے بچ جسے بچے بہت شوق سے پڑھتے ہیں بچوں کو ویسے اردو زبان سکھانی چاہیے اردو زبان بہت ضروری بھی ہے اردو زبان بچے سیکھ بھی لیتے ہیں اور اس سے بچوں کے میں تھوڑا سا تہذیب کا بھی پتہ چلتا ہے اردو زبان سے جسے ہر کسی کو سیکھنا چاہیے اردو بولنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اور اردو سننے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے

اردو ہماری مسلمانوں کی اردو زبان پہچان بھی ہے اردو میں بات کرنا اور سننا اچھا بھی لگتا ہے اردو ایک اردو زبان بہت پیاری زبان ہے اسے میری تو یہی رائے ہے کہ سبھی مسلمان بھائیوں کو اپنی اردو زبان بچوں کو ضرور سکھانی چاہیے اس سے بچوں میں بہت تہذیب آتی ہے میں تو یہی بات کہوں گی کہ بچوں کو اردو زبان ضرور سکھانی چاہیے اردو بہت اچھی زبان ہے اور بہت پیاری زبان ہے اردو